जि'यां तुस सारे जानदे गै ओ कि बिजली दी समस्या साढ़े दे इद्धर किन्नी ऐ अस सारें गी पता ऐ कि गर्मियें बिच्च साढ़ी जेह्ड़ी बिजली ऐ ओह् बड़ी कट होंदी ऐ साढ़े इन्नी बिजलियां नेईं होंदियां जेह्दी बजह कन्नै सानू गर्मियें बिच्च बोह्त ज्यादा गर्मी झेलनी पौंदी ऐ ठीक ऐ ज्यादातर सानू समर सीजन्स दे बिच्च ज्यादातर उत्थे सानू गर्मी लगदी ऐ जि'यां सानू सारें गी पता ऐ किस तरीके दे नाल असें उस गर्मियें दे बिच्च कि'यां अस कूलर लाइयै ए सी लाइयै बैठने आं बड़ी घट्ट पावर ऐ जो साढ़े इद्धर आंदी ऐ ठीक ऐ